हाँ हमको नल का पानी मिलता है और हम कह सकते हैं कि नल के पानी को पी कर हमारे पेट में बहुत ही जो बैक्टेरिया होते हैं वो मर जाते हैं और नल का पानी भी हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है प्रायतः लोगों में आज कल बिसलेरी का पानी आर ओ वाटर पीने की आदत आ चुकी हैं उनसे कुछ नहीं है स्वास्थ्य खराब होता है पर धीरे धीरे लेकिन जो आज की डेट में हम नल का पानी पीते आ रहे हैं उससे लोगों के मतलब बहुत बदलाव मिलेगा और उससे लोग भी स्वस्थ रहते हैं आप गाँव वगैरह में जा कर देखेंगे तो वहाँ नल का ही पानी का प्रयोग होता है और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें वहाँ नल का पानी मिल जाता है तो उसे देख कर हमें बहुत खुशी होती है कि हमें ताज़ा और एक अच्छा बहुत ही बढ़ियाँ पानी पीने को मिलता है हम देखते हैं कि जहां हमको गंदा पानी मिलता है तो हम उसको पीते नहीं हैं लेकिन वो पानी भी साफ होकर हम पी सकते हैं और यह हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है क्योंकि जो आर ओ वाटर और प्लांट के पानी होते हैं इनमें केमिकल्स का यूज़ होता है तो उससे इन पानियों में गुणवत्ता तत्व मर जाते हैं तो इसीलिए हम कन हमें नल का पानी भी पीना चाहिए और ये हमारे उसमें जीवन में बहुत ज़रूरी है और पानी का साफ होना तो ज़रूरी होता ही है लेकिन हम गंदे पानी को भी अगर देखें तो उसको हम थोड़ा बहुत साफ करके पी सकते हैं अगर हमें ज़्यादा ही प्यास लगी हुई है और कोई अन्य स्रोत नहीं है तो